गथ'फ्रा दानि जुगाव मबाइलजों टाइम पास खालामो दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै जोंनि जिउआव मा जालांदों जों बेखौ सानो गथ'फ्रा मबाइलाव गेम गेलेनानै गावनि टाइम गावनि जिउखौ बबाव दं बबाव गैया बेखौ सानो जाहाथे जों गथ'फोरखौ गथ'फोरल' नङा जों गिदिरफ्राबो गेम गेलेनानै थायो गावनि जिउआव गावनि देहाया मा जालांदों जों बेखौ बयबो हमनो हाया जाहाथे जोंनि इयुनाव बिदि दाजाथों जाहाथे जों गथ'फोरखौ एबा गिदिरफोरखौ जों गेलेनायाव थुलुंगा होनो हायो मानोना जोंनि बेरायनाय आरो गेलेहोनायानो जोंनि सुखथि थांखि जाहाथे बिसोरो गेलेनायखौ मोजां मोननाय बायदि आरो मबाइलखौ नायोब्ला जों मेगनाव पावार बोनानै लायो जाहाथे जों मबाइलखौ युस खालामा लासिनो जोंनि बे गामियारि फोथार सेराव थानानै जयै गेलेनानै जों बेखौ नुनो मोनो जाहाथे बिसोरो गेलेनानै मोजां गावनि जिउखौ मोजां लाखिनो हायो जाहाथे मोजाङै मोजां मोजाङै मोजां जिउ खुंलांनो हायो दानि जुगनि खुदियाफोर आरो बिसोरो मबाइलजों टाइम पास खालामो मबाइलजों टाइम पास खालामनाय समाव बिसोरो मोजां बाहाया मबाइलखौ गेम गेलेनो बिसोरो जि गेम गेलेनानै बिसोरो गावनि टाइमखौ बेखार खालामो फरायनाय समाव बिसोर मोजां फराया फरायनाय समाव बिसोर मोजां फराया आरो फरायनाय समाव बिसोरो जानायफोरखौ मोजां जाया बिसोरनि थांखिया गेम गेलेनाय आरो दानि जुगनि खुदियाफोर एसेबां स्मार्ट जाहाथे इयुनाव बिसोरो बिदि दाजाथों जाहाथे बिसोरो फरायलांनो मोजां बायदि आरो गेलेनायाव थुलुंगा होनो हानाय बायदि आरो जानायाव लोंनायाव फरायनायाव बिसोरो मोजां गियान मोननो हानाय बायदि